मेरे द्वारा पिछले दस दिनों के अंदर फेस क्रीम ली गई थी जिसकी कंपनी थी डव इस कंपनी के प्रोडक्ट की खासियत यह होती है कि यह हमें काफ़ी अच्छा रिव्यू प्रदान करती हैं और इस इसको लगाने के बाद मेरे चेहरों चेहरे में काफ़ी निखार आया और ग्लो भी आया जिससे कि मेरी स्कीन और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई चमकीली हो गई और चमकने लगी मुझे ऐसे लगाने की बहुत बहुत ही अच्छा फील हुआ और मैं इसका उपयोग करने के लिए अपने परिजनों और दोस्तों को सलाह दूंगी